हा अख़बार या रेडियो में घरेलू महिला लाइ विशेष खंड हुजिणो खपे ऐं महिलाउनि जे मुद्दे खे समर्पित हाणे त तमामु सुठा कार्यक्रम थी रहिया आहिनि समाचार पत्र में तमामु सुठी कॉलमूं अची रहियूं आहिनि अने अमुक नियमित अख़बार जेका दैनिक अख़बार ईंदा आहिनि उन्हनि में हिकड़ी साप्ताहिक पूर्ति बि सॼे सॼे महिलाउनि खे समर्पित ॾिनी वञे थी त अॼ जे समय में महिलाउनि लाइ सुठी पत्रिकाऊं सुठी कॉलम या सुठी साप्ताहिक पूर्तियूं छपजी रहियूं आहिनि